आं बेंटल रेस्टुरेन्टनिफ्राय मोनसे जाग्रा मुवा मम' बिहरनाय जादोंमोन बे मम'आ पेकेटनिफ्रायनो सेवनाय आरो मोनामना फैखानायमोन बे मम'खौ जानो हायैनि थाखाय आं जोबोद दुखु मोनबाय आरो बे रेस्टुरेन्टखौ आङो बे रेस्टुरेन्टनिफ्राय आं मालाबाबो जाग्रा बुस्तु बिहरनो हाला बिसोरो मोजां सार्भ खालामाखै आंनो बे मोजां बुस्तु सार्भ खालामैनि थाखाय आं जोबोद दुखु मोनबाय आरो बिदि नेक्स्ट टाइमाव बिदि बुस्तु रावनोबो दा होथों बिनि थाखाय आं बिसोरनाव खावलायनाय थाबाय